स्मार्ट फन मानसिनि थाखाय दा एंगारनो हायै मोनसे मावथाइ जाना फैबाय बियो मोनसे जोन्थोर दा जोङो नाययोबा नुयो गोदोआव जोङो जायखि जाया खबर लानोबा बा बहाबा थांनोब्ला जोङो माबा लाइजाम हरग्रोनाङोमोन सोरखौबा मोनसे दुखु दाहा खबर लानोबो जोङो लाइजाम हरनाङोमोन बेखायनो जों गोदो गोदाय गोबां खस्थ' जायोमोन आरो जोंहा खरसाया बारा जायोमोन नाथाय स्मार्ट फन ओंखारनायनिफ्राय जोंहा ओरैबायदि जाबाय जे जोङो न'वाव थानानैनो बा जायगायाव थानानैनो जोङो बुहुमनि बाथ्राखौ मिथिजोबनो हानाय जाहैबाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो मिथिनायल' नङा जोङो बुहुमाव बबेथिं मा जादों जायाखै बहा मा जादों जायाखै बा सोर मा जादों बेखौ जोङो बेनि गेजेरजों मा खालामनो हायो नायजोबनो हानाय जाहैबाय नाथाय गोदोआव जोङो ओरैबायदिआव दङमोन जे जोङो बबे खनायाव बहा मा दङ मा गैया बेफोरनि सोमोन्दै जेबो जों मिथियामोन आरो जोङो नुनो मोनामोन जोङो सोर बहा थायो बबे मा जायगा बेफोरनि बाथ्रा जों मिथियामोन आरो नायनोबो हायामोन नाथाय स्मार्ट फना ओरैबादि खालामबाय मानसिखौ जे जोङो दिनै बुहुमा मोनसे दखरसे फिसा मोनसे जायगा बायदि जाहैबाय बहा बहा बा बहा मा दङ मा गैया जों बेखो नायनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो सोरनिबा दुखु दाहा बा न'खरनि बायदिसिना बाथ्रा जों खिन्थाहरनो हायो मिथिहोनो हायो आरो दासिम स्मार्ट फना मानसिनो बेखौल' मावाखै खोथा रायलायनाय माबा नायनायल' नङा जे स्मार्ट फननि गेजेरजों जों गोबां बाथ्रा जों सोलोंनो हानाय जाबाय दा जों सोलोंथाइ सोलोंथाइखो जोङो स्मार्ट फननि गेरजोंबो लानो हानाय जाहैबाय दा स्मार्ट फननि गेजेरजों जोङो दा गुबुन मोनसे जायगानि गाव थानानै सोबा सोलोंथाइनि मोनसे सेन्टार खुलिनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय सुबुंफोरखौ फोरोंनो हानाय बा मिथिहोनो हानाय जाहैबाय अफिस बायदिसिनानि खामानि मावनायाव बेयो मदद होयो दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो मा खालामनो हायो जे जोंनि अफिसफोराव खामानि मावनायाव बेयो जोबोद मदद होदों जेरैहाय दिनै दाबसे जागायाव थानानै मोनसे अफिसनि बाथ्राफोरखौ जोङो लाजोबनो हायो फरायसालिनि बाथ्राफोरखौ फरायसानि बाथ्राफोरखौ जोङो स्कुलनि बाथ्राफोरखौ खामानिफोरखौ जोङो अफिसफोराव स्मार्ट फननि गेजेरजोंनो हरनानै जों खामानिखौ मावनो हानाय जाहैबाय आरो बेनि गेजेरजोंबो बेनि गेजेरजोंनो जों मा मावनोबो हादों कमारसियेल कमारसियेल लाइनावबो जोङो गोबां खामानि मावनो हादों जे दिनै जे जोङो बिजिनेस लाइनाव थाखा फैसाखौ जोङो आखावाव लाया लासिनो स्मार्ट फननि गेजेरजों जोङो बाहायनानै बा स्मार्ट फनखौ बाहायनानै जोङो बिजिनेस खालामनो हायो जे जोङो मुवाफोरखौ बिहरनानै सोरबा बिजिनेसमेननिफ्राय जोङो जिखिनि नांगौ बेसाद बेखौ बिहरनानै थाखा फैसाखौ बेनि गेजेरजों थानानै जोङो थाङालासिनो जोङो न'वाव थानानैनो जोङो बायदिसिना बेसादफोरखौ बिहरनानै जों न'वाव लाबोनो हानाय जाहैबाय दा बेखायनो दा ओरैबायदि मानसे माबायाव लाबोबाय स्मार्ट फना जे जोंनि जि कमारसियेल लाइन बेखौबो जों बे इजि खालामबाय गासैखौबो माने गोरलैहैनो जे खालामनो हानाय बेखौ दा खालामबाय आरो गुबुन गुबुन जायगा बेफोरखौ नायनानै आरो बायदिसिना नेट बाहायनानै जोङो गोबां खिसुमान खामानि मावनो हानायबो जाहैबाय दा बेनि गेजेरजों खिसु खिसु जों जेब्ला सोरबा गाज्रि खामानि मावनाय मा मावनाय बेफोरबायदि माबा मावनो हायो दिन्थिनो हायो जाहैबाय